भारत में गाड़ियों से आने जाने का सिस्टम एक तरीके से बहुत अच्छा है और एक तरीके से बुरा भी है अच्छा इसलिए है क्योंकि भारत में अब सड़क निर्माण हो गया है तो गाड़ियों से आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है सड़क निर्माण अभी कई जगहों पर इसका हो गया है और कई जगहों पर इसका काम जारी है यात्री आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि सड़क निर्माण अच्छे से हो रहा है और इसका प्रभाव बुरा भी है क्योंकि सड़क में कहीं कहीं गड्ढे हैं तो गाड़ियों को चलाने में भी परेशानी होती है एक्सीडेंट के मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं बा बड़े शहरों में तो आने जाने का रास्ता अलग अलग है परंतु छोटे शहरों में आने और जाने दोनों का रास्ता ही एक है तो एक्सीडेंट का खतरा इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आधुनिक युग में कम उम्र के बच्चे जैसे कि अट्ठारह साल से कम उम्र के बच्चे भी अब अब गाड़ियाँ चला रहे हैं इसका उपयोग वह कर रहे हैं तो उनसे अच्छे से संभल नहीं पता है इसलिए एक्सीडेंट और भी हो रहे हैं एक्सीडेंट का खतरा इसी से ज्यादा बढ़ रहा है गाड़ियों से लोगों को नौकरी के अवसर भी बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि बस चला कर या गाड़ियों को चलाकर वह अपना गुजारा कर रहे हैं अपना और अपने परिवार दोनों का ही गुजारा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बेरोजगार नहीं है उनको नौकरी के अवसर तो प्राप्त हो रहे हैं और सभी के लिए सभी गाड़ियों के लिए वाहनों के लिए अलग अलग रूल होने चाहिए अलग अलग नियम होने चाहिए